میں ٹی وی شو میں سب سے زیادہ سونی سب چینل دیکھتی ہوں کیونکہ اس میں بہت ہی لطف اندوز کردار ہوتے ہیں جیسے تارک مہتا کا الٹا چشمہ یہ فیملی شو ہے اس میں سب ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے